मीडिआ अॼु कल्ह जे ज़माने में इलाही ज़रूरी वस्तू आहे मीडिआ जे दौरान असांखे ख़बर पई सघे थी की ॿाहिरि दुनिया में छा थो हली रहे थो ऐं मतलबु इलाही वस्तूनि जे बारे में असांखे जानकारी मिली रहे थी घर वेठे वेठे असांखे कोई महिनत नथी करणी पए पई चाहे न्यूज़ पेपर हुजे टी वी हुजे या कुझु रेडिओ टाइप हुजे उनजे मदद सां असांखे इलाही ज़रूरी ज़रूरी वस्तू जी ॼाण मिलनि थी पयूं ऐं ज़रूरी नाहे की मीडिआ ते ॾेखायल सच हुजे अमुक वस्तू ईअं बि हूंदियूं आहिनि की अफ़वाऊं हुजनि या समथिंग ईअं हुजे पर अधिकतर मीडिआ वारा कोशिशि कंदा आहिनि की ग़लति अफ़वाह न ॾियनि छाकाणि त हुनते बि सरिकार पाबंदी लॻाईंदी आहे जेकी मीडिआ चैनल ते या जेको ग़लति अफ़वाहूं या कुझु ग़लति इंफोरमेशन जेको मीडिआ जे थ्रू पहुचाईंदो आहे उन्हनि ते सरिकार इलाही पाबंदी लॻाए सघंदी आहे ऐं लॻंदी बि आहिनि त वधीकतर त सही ॻाल्हियूं ई ख़बर पवंदियूं आहिनि ऐं ग़लति वस्तू न हूंदियूं आहिनि पर मीडिआ ॾाढी कम जी शइ आहे घर वेठे वेठे असांखे ॾह मिंट में दुनिया में छा थो हले छा नथो हले सभिनी जी जानकारी मिली रहंदी आहे मां भारतीय मीडिआ जो ॿ टे चैनल आहिनि टी वी ते उहो ॾिसंदी आहियां जीअं की आज तक चैनल थी वियो गुजरात न्यूज़ चैनल थी वियो इन करे मां जानकारी रखंदी आहियां